ہمارے علاقے میں کون سے پروگرام سے کوسیز کر رہے ہیں سائنس ٹیکنالوجی میں جو ہے نا تقریباََ ہر طرح کے جو ہے نا کورس کر رہے ہیں جیسے انجینیرنگ کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے نا میڈیسن میں بھی جو ہے نا بچے جو ہے نا کر رہے ہیں آرٹیفیشیل انٹلیجینس میں بھی جو ہے نا لوگ جو نا جا رہے ہیں نا اس طریقے سے جو ہے نا ٹیچر ٹرینینگ بی ایڈ کے تحت بھی جا رہے ہیں آرٹس میں بھی جو ہے نا جا رہے ہیں لیکن زیادہ جو رجحان ہے وہ انجینیرنگ اور میڈیسن کی طرف ہے کچھ لوگ جو ہے سول سرویسز کی بھی جو ہے نا تیاری جو ہے نا کر رہے ہیں لیکن فی الحال زیادہ رجحان ڈاکٹر اور انجینیرنگ کی طرف زیادہ ہے